नमस्ते मेरा नाम कपिल गित्ते है और मैंने जो यहाँ पर गीतांजली रैस्टौरेंट है उससे मैंने पिज़्ज़ा बर्गर और पिज़्ज़ा बर्गर और दोसा ही ऑर्डर किया था चूँकि मुझे जब मेरे दोस्त लोग मेरे साथ बैठे थे तो मैंने उन सब के लिए बुलाया था लेकिन मैं अब मेरे सारे दोस्त लोग क्या चले गए तो मुझे उसे वापस करना है क्योंकि अब उतना खाना वेस्ट हो जाएगा तो मुझ मैंने जो पेमेंट थी इसकी मैंने कैश ओन डिलीवरी के माध्यम से नहीं कर पाया तो मैंने फ़ोनपे करी थी क्योंकि वहाँ पे बोला था कैश ऑन डिलीवरी बट मैं नहीं कर पाया तो मैंने फ़ोनपे कर दिया तो मुझे पैसा कैसे वापस मिलेगा इसका क्योंकि उतना भोजन उतना जो नाश्ता है जो है वह वेस्ट हो जाएगा तो मुझे इसको वापस करना है तो यह कैसे होगा और मुझे इसके पैसे कैसे मिलेंगे कृपया आप इसे बताएँ